गिबियावनो आङो बेखौनो बुंगोन मानोहोनोब्ला जोङो सबाइ ओंख्रि सङो सबाइ ओंख्रि संनाया गोबां माने खस्थ' दं माबोरै खस्थ' दं होनोब्ला जोङो बुंनो हागोन जों सबाइखौ गिबियावनो जोङो एवना लाग्रोनांगौ एवना लानानै जोङो जोङो दैआव जोङो होसननानै जोङो बेखौ रुनांगौ जों बेखौ संनायाव जोंहा बयनिख्रुयबो जों गोरासिन मानो होनब्ला जाय संनो गोरों बिसोरसो रोङो बेनिखायनो आंनि आंनियाव आंनि थाखायब्ला बे सबाइ ओंख्रिया आंनि सायाव गोबां माने गोरासिन आरो माने आं बेखौ बाहायनायाव आंहा गोरा जायो बिनिखायनो आङो सबाइ ओंख्रि बुङोब्ला आङो बिनि सायाव आङो मानोना मिथिनो लुबैयो आरो सोलोंनो लुबैयो जों बेखौ जों बोरैहाय जोङो संनो हागोन मोजाङै संनानै जोङो मोजां गोथाव खालामगोन बेखौ आङो इसिबां माने आंहा मोनदांनाय एबा मोनदांथि गैया बेनिखायनो आं बेखौ गोरासिन होननानै आं बेखौ बुंगोन बेनिफ्राय सबाइ ओंख्रि बे सबाइ ओंख्रिआ जोंनि जोंनि बर' हारिनि मोनसे कालचार बायदि मानो होनोब्ला सबाइ ओंख्रिजों ना गोरान एबा दाउ बेदर एबा साम' ओंख्रि जों गोबां जों संनाय जायो जों बेखौ संनो रोंनाय जानांगोन दा बेखौ आङो गोरासिन मोनो संनायाव माने आंनि थाखायब्ला बे संनाय खावनायनि थाखाय आङो बेखौ रोंजोबा होननानै आं बुंजागोन मानो होमब्ला आंनि सायाव बेयो सोनारो गोरासिन होननानै दा जोङो बे बिनि थाखाय जोङो बेखौ आं बुंनांगोनदि आङो संनाय खावनाय बा बे मोनदांथि आंनि संनाय खावनायाव आं मोनदांथि जे जों दालि ओंख्रि दालि ओंख्रिखौ जों संनो हायो मोजाङैनो आरो बे आलु ओंख्रि जों संनो हायो मोजाङैनो फानथाव बेलाथि ओंख्रि बेखौ जों संनो हायो आरो लाइ लाफा बेबो जोंनि थाखाय बे आंनि थाखाय माने मोनदांथि एबा मिथिनाय हाबा बेखौ जोङो गोरलैयै जों मावनो हायो बेबायदिनो आंनि बुजिनायाव आङो गासिखौबो आंनि मोनदांनायाव आं बेखौनो बुंगोन दि जोंनि बे जानाय एबा आदाराव जोङो संनाय खावनायाव आङो बे गोरलैसिन होनना आं बेखौ बुंगोन मानो होनोब्ला जों बेखौ थाबैनो जोङो संनानै जोङो फोमोननानै जोङो बेखौ जानो हायो आरो फोमोननो हायो आरो गोख्रैनो जोंनि जिबादि हाबाफारि खामानि मावनाय थांनाय बेखौ जोङो हाबाखौ जों मावनो हायो दा बेनिखायनो आंनि सोलोंनाय बा आंनि रोंनाय नै बिदि जाहैबाय जोङो जेरैहाय संनाय खावनायाव एम मोनदांथिखौ आं बेखौनो बुंगोन मानो होमब्ला जोङो गोरलैयैनो बेफोरबायदि जों हाबाखौ मावनो हायो बेजोंनो आं मिथियोदि आङो सोलोंनोबो हायो आरो बुजिनोबो हायो संनाय खावनायजों दा आं बेखौ बुङो आर बे मोनदांथिनिफ्रायनो आं बेखौनो बुंगोनदि जोङो सोलोंब्लासो जों गासिखौबो हायो आरो सोलोङाब्ला जों बेखौ हाया आरो जों अरायसम जोङो नाजानांगोन आरो मिथिनांगोन आरो गोसोआवबो लानांगोन आरो सोलोंलांनांगोन अरायसम बे जोंनि हाबा बेखौनो आं बुंगोन दिनै जोङो बयबो जोंनि बे हारियावहाय जोङो जों बयबो माने सबाइ ओंख्रि सङो सबाइ ओंख्रि संनायखौ माने बयबो रोंजोबा गोबाङानो गोरा मोनो सबाइ ओंख्रिखौ बिनि थाखायबो सबाइ ओंख्रि संनाय एबा अनद्ला ओंख्रि संनाय बेफोर जोंनि थाखाय गोरासिन होननानै जों बेखौ बुंजायो बिनिखायनो जोङो आङो सबाइ ओंख्रिनि सायाव आंनि मोनदांथिआ गोरासिन होनना आं बेखौनो बुंगोन जासिगोन नामा